जेहड़ी में टोपी मंगाई दी ऐ अपने आस्तै लैने आस्तै अदूं जारदे हे साढ़े जेहड़ा ड्राइबर हा और जेहड़ा साढ़ा ड्राइबर हा कैंसल होई दी ओह् कैंसल होइये